अस बड़े सारे तेहार मनान्ने आं लोह्ड़ी दा तेहार बी मनान्ने आं बजार जाना चिड़वे रेऊड़ियां मुगफली फुल्ल बगैरा सारा एह् बजारों खरीद के अस लेआन्ने आं ते अस कुड़ियें गी बी तेहार जेह्ड़ा सगों भेजना क्या जो ऐ मुगफली बगैरा चिड़वे बगैरा जो बी लोह्ड़ी दा समान ऐ अस सारा गै अपने जो कुड़ियां अस भेजने आं क्यों अस बौह्त धूम धाम से लोह्ड़ी दा तेहार जेह्ड़ा अस मनान्ने आं एह् बौह्त खुशियें से खुशियें कन्नै असीं मतलब एह् तेहार मनान्ने आं क्यों रातीं असें मतलब सारा खाना बनाना जो बी अपने परोआर ने ते सारा असें खाना बनाइयै कट्ठे बेहियै खाना असें बड़ी खुशियें कन्नै असें तेहार जेह्ड़ा अस लोह्ड़ी दा मनान्ने आं एह्दे बाद च करवाचौथ दा बरत जे आंदा ऐ ओह् बी असीं बड़ियें खुशियें कन्नै बड़े धूम धाम कन्नै अस मनान्ने आं क्योंकि एह् जो तेहार ऐ बड़ी खुशियें कन्नै गै मनान्ने चाहिदे न सारें ते एह् खुशी कन्नै खाना चाहिदा ऐ अस इसलेई सारे खुशियें कन्नै तेहार जेह्ड़े न मनान्ने ते देयाली दा तेहार जेह्ड़ा ऐ असें दीपक जलाने बज़ार जाना दीयै जेह्ड़े ऐ ओह् जलाने ते होर समान जो ओह्दा देयाली दा ऐ सारा बनाना बड़ी खुशियें कन्नै मनाना ते बड़े सज़ाने जो अपने कमरे सजाने बाह्र दे सारे अपने दरवाजे सज़ाने दीपक जलाने होर बड़ियें खुशियें कन्नै धूम धाम कन्नै पटाके चलाने बच्चें आ नै ते अस बड़ी खुशी कन्नै मनान्ने आं एह् तेहार जेह्ड़ा देयाली दा ऐ एह् बाद च तेहार पंदरां अगस्त बी आई जंदा ओह् बी अस बड़ी खुशियें कन्नै अस मनान्ने आं पंदरां अगस्त बी बड़ी खुशी कन्नै अस करने आं उसलै बी बच्चे जेह्ड़े स्कूल आह्ले ऐं ओ त्यार होंदे बड़े सोह्ने अपने खेल्ला करनियां उ'नें ने ते तेहार जो पंदरां अगस्त अस ओह् बी बड़ी खुशी कन्नै अस मनान्ने आं क्योंकि बच्चे जेह्ड़े बच्चे न ओह् बी स्कूल जो उ'नें डांस करदे न जो बी उ'नें गी सखा दा ऐ बो बी जानदे ऐं फिर दिक्खने गी जन्नै आं क्योंकि बौह्त ही खुशियें कन्नै एह् अस पंदरां अगस्त जेह्ड़ी ऐ बी अस मनान्ने आं ते एह्दा गुरु रविदास जनमदिन बी जो आया ऐ ओह् बी असें बड़ी धूम धाम से मनाया गेआ ऐ अस तेहार कोई बी आंदा ऐ अस सारें तेहार जेह्ड़े ऐ अस धूम धाम से मनान्ने आं अस क्यों पंजाब दे बिच्च ते लोह्ड़ी बौह्त ही धूम धाम से मनांदी ऐ लेकिन साढ़े इद्धर थोह्ड़ा नेईं इन्नी जैसी पंजाब च मनांदे न ऐसी इद्धर नेईं मनांदे फिर बी बौह्त एह् खुशियें कन्नै जो ऐ लोह्ड़ी दा तेहार ऐ इद्धर बी अस मनान्ने आं हून अग्गें होली दा तेहार आ दा ऐ ते एह् बी बड़ा अस खुशियें कन्नै मनाना ऐ क्यों इक दूसरे को रंग मलन्ना में भैरो बनदे ऐ इद्धर फिर रंग इक्क दूसरे नू लाह्ने बड़ा धूम धाम कन्नै बज़ार अस मतलब मनान्ने आं ढोल बजांदे नचदे गांदे बड़े अस खुशियें कन्नै जे बी तेहार अस होली दा बी जे मनान्ने आं अस मतलब हून एह् जन्माश्टमी बी आनी ऐ जन्माश्टमी दा तेहार बी असें मनान्ना ऐ खाना पीना बनाना शैल खुशियें कन्नै एह् बी तेहार अस बड़ी खुशियें कन्नै अस मनान्ने आं ते हून एह् बसाखी बी आनी ऐ ते बसाखी दा तेहार बी जेह्ड़ा असी बड़ी शुशियें कन्नै मनान्ना ढोल बजाने नच्चना टप्पना मठेआइयां अस मतलब खुल्लियां बनानियां खानियां बड़ियां खुशियें कन्नै अस देयाली बी जेह्ड़ी बसाखी एह् बी अस बड़ी खुशियें कन्नै धूम धाम से मनान्ने आं ते ते पार्टियां पूर्टियां चलदियां न अस पार्टियां बौह्त मनान्ने उद्धरूं हून एह्दी फसल ऐ एह् बी असें कनक दा जो पक्कनी ऐ एह् बी फसल दी बाह्ड्डी बूह्ड्डी बी हून चलनी ऐं एह् बी असें करनी ऐं ते एह् बी असें मतलब कनक दी बाह्ड्डी करने आं अस बी जिमींदार आं असी अस सारे कम्म करने न डंगर बच्छा बी दिक्खना ऐं ते पट्ठे पुट्ठे बी ब'ड्डने आह्ले आं ते अस एह् बी कनक दा बाह्ड्डी बी हुन करनी ऐं ते इन्ना गै